सुति उठिके बरतन बासन करै छिए खाना बनबै छिए बच्चाके इसकुल भेजै छिए घास भुस्सा देलनि बकरीके घास लएलनि फेर बरतन बासन कएलनि इसकुल बचलनि बच्चाके खाना देलनि परौठा बनेलनि भुजिआ रोटी बनेलनि मोबाइल देखलनि कॉमेडी देखलनि पूजा पाठ कएलनि नहा धोराके खाना पीना खएलनि घास भुस्सा लएलनि बकरीके ई अहाँ लेबै इसकुल पठाते हैं पढ़नेके लिए